ہیلو جی کون بول رہے ہیں کہاں سے جی آپ کس بارے میں فون کیا آپ نے ریگارڈنگ اچھا الیکٹریکل جاب کے لیے آپ نے فون کیا ہے اچھا اچھا تو اکرم جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اوور آل کتنا ایکسپریئنس ہے اچھا دس سال کا ہے اس کے پہلے آپ ابھی آپ کہاں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کہیں کام کیا ہے آپ نے اچھا پہلے اپ نے ایس سی ایم میں کام کیا ہے پانچ سال کام کیا ہے اور پولیٹیکس میں کتنے سال کام کی ہے وہاں پہ بھی پانچ سال کام کیا ہے تو ایسا ہے کم جی ہمارے یہاں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں تو جگہ ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ الیکٹرک کے علاوہ کیا آپ اور کیا کیا دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کچھ جانکاری چاہتے ہیں ہماری کمپنی سے اچھا دیکھو ایسا ہے ہماری کمپنی کی پالیسی کے حساب سے سارا نہ ہمارا ڈھائی لاکھ کا پیکج رہے گا اچھا دیکھیے وہ تو میرے ہاتھ پہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی میں اپنے سینئر سے بات کر کے دیکھتا ہوں ہے نا کوشش کروں گا کہ آپ کو اس سے زیادہ پیکیج ملے ہے نا تو پہلے میں اپنے سینئر کی سب سے بات کرتا ہوں تو ایک کام کیجیے گا آپ اپنے جتنے بھی ڈاکیومینٹ ہے آپ وہ لے کے آئیے ہے نا آپ کے بھی جو بھی پیپر ہو اور آپ کا ورک ایکسپریئنس ہے اس کے بھی آپ پیپر لے آئیے اوریجنل ڈاکومنٹ کے ساتھ آئیے گا منڈے تو آج کا تو جیسے آج شنیوار ہے ہے نا تو آپ منڈے کو آئیے گا ہے نا تو آپ ایک کام کیجیے گا صبح گیارہ بجے تک آئیے گا ٹھیک ہے ہم آپ کی میٹنگ کرا دیں گے پہلے میں آپ کی میٹنگ کروں گا انٹرویو لوں گا اس کے بعد الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے جو بندے ہوں گے وہ آپ کا انٹرویو لیں گے ہے نا اس کے بعد آپ کا سلیکشن ہو جائے گا آپ کا

تو کوشش کیجیے آپ آئیے سوموار کو ٹھیک ہے نا اوکے ٹھیک ہے آئیے گا ہاں جی میں بات کر رہا ہوں میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے ٹھیک ہے اوکے اوکے نمستے